वैसे यहाँ हमरा सीतामढ़ी बिहारमे ओतना प्रदूषित वातावरण नहि है आब मौसम साफ रहैए कभी कभाल जे छै बारिशके समयमे बादल छायल रहल तऽ काला काला टाइपके दिखाइ देलक एहिसँ बारिश होलाके बाद आसमान साफ देखाइए आओर रातिके समय तारा अच्छा जैसे यहाँपर प्रदूषण ओतना नहि है